नमस्ते कौन बोल रहे हैं कौन से त्योहार राष्ट्रीय त्योहार आप राष्ट्रीय त्योहारों की बात कर रही हैं हमारे यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं और सबकी वजह अलग अलग है सबका कारण अलग अलग है और सारे राष्ट्रीय त्योहार जो है ना अपने स्वतन्त्रता के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं और ये बहुत सारे त्योहार भी होते हैं एक पन्द्रह अगस्त का त्योहार होता है और एक छब्बीस जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और एक गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दो अक्टूबर मनाया जाता है इस दिन दो महान विभूतियों की जन्म तिथि मनाई जाती है बहुत पन्द्रह अगस्त के दिन हमारा देश अंग्रेजों से स्वतन्त्र हुआ अंग्रेज पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों अंग्रेजों का ग़ुलाम था अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे और तब पन्द्रह अगस्त सन उन्नीस सौ सैंतालीस में हमारा देश आज़ाद हुआ था इसके उपलक्ष्य में आज़ादी के उपलक्ष्य में हमारा ये जो है ना राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है हाँ और छब्बीस जनवरी को अपने देश जैसे कानून एक हर देश का एक अपना कानून होता है तो अपने हमारे जब हमारे जब अंग्रेज भारत से चले गए थे तो हमारे देश का भी एक कानून बनाया था इस कानून को डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर जी ने बनाया था और ये कानून जो है ना ये छब्बीस जनवरी सन उन्नीस सौ पचास को हमारे देश में लागू किया गया था इसलिए हमारे देश में छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भी झण्डा फहराया जाता है हमारे देश में पूरे भारत वर्ष में सभी पर्व पर झण्डा फहराया जाता है ध्वजारोहण होता है और हमारे जो है ना और आप पूछिए कुछ हमारे देश में लाल किले पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं ध्वजा फहराने का उनका टाइम होता है और बहुत धूमधाम से लाल किले पर राष्ट्रपति जी ध्वजारोहण करते हैं इस ध्वजारोहण में अपने देश के प्रत्येक राज्य के लोग आमन्त्रित देश विदेश के लोग भी आमन्त्रित होते हैं बुलाए जाते हैं अपने देश के ये राष्ट्रीय पर्व में बहुत बहुत विदेश के लोग बहुत अच्छे अच्छे गणमान्य लोग बुलाए जाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों के लोग अपनी अलग अलग जहाँ की जैसी उनकी वेशभूषा जहाँ उनका कुछ अलग झाँकी सब अलग अपनी अपनी झाँकी उनका प्रदर्शन करते हैं इस स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति को और ठीक ठीक नमस्ते ठीक